تحریر کے حوالے سے پریشانیاں تو آتی ہیں البتہ شعبہ لوگوں کو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور کی تحریر کا چرچہ کیا ہو تو اس شعبہ سے نمٹنا نہیں ہوتا ہے دراصل جب آپ بذات خود تخلیق کرتے ہیں اور اپنا رنگ اپنا لہجہ جب بناتے ہیں تو لوگوں کو اس پہ شعبہ نہیں ہوتا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو ہے براہ راست آپ کی تحریر ہے میری تحریر کبھی کبھی ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اچھی نہیں ہے یا کافی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں کچھ لکھ پایا ہوں بہت سارے لوگ ہیں میرے چاہنے والے جو سپورٹ کرتے ہیں جو ان تحریروں کو پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک رائے ایسی موصول ضرور ہوئی تھی جس سے مجھے بہت زیادہ ترغیب ملی تھی لکھنے کی بہت دنوں تک میں کچھ لکھ نہیں پایا تھا تو ایک عظیم الدین نام کر کے شخص ہیں تو انہوں نے رائے دی تھی جس کی وجہ سے بہت ترغیب ملی اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے لکھنا شروع کیا اور مسلسل لکھتا رہا اس سے بڑا فائدہ ہوا اور اب میری تحریر بہت اچھی ہو چکی ہے